जे बालीवुड इंफ्लेएंस दी गल्ल कीती जा ते अपना डांस तुहें दिक्खेआ गै होग कि सबसे पैह्ला अपना आई गेआ रितिक रोशन होई गेआ ओह् होई गेआ अजकल्ल दिक्खा दे तुस डांस बेच्च ओह् ओह् राघव होई गेआ रितिक रोशन होई गेआ ओह्दे बाद गल्ल कीती जा ते टाइगर श्राफ होई गेआ वरूण धवन होई गेआ श्रद्धा कपूर होई गेई मतलब इं'दे डांस दिक्खे जा जे ते बड़ा ठीक ठाक डांस करदे नै इंदे अल दिक्खने दा मन बी करदा पर जे गल्ल कीती जा बालीवुड च बालीवुड दे चक्करे च ओकड़ा मता करदे एह् पंजाबी डांस पंजाबी डांस ऐ जे पंजाबी फिल्मां दिक्खो पंजाबी दिक्खो ओह्दे बिच्च इन्नी तगड़ी गल्ल ना इन्ना मजा आंदा ना कि दिल खुश होई जंदा उ'ऐ साढ़े गाने जे गाने सुनने गी कदें कदें हिंदी गानें कोला जैदा अहें पंजाबी गानें च गै मजा आंदा ते हिंदी गानें कोला साढ़ै डोगरी गानें शैल हुंदे न ते पंजाबी गाने शैल हुंदे न ते हिंदी दी गल्ल कीती जा बालीवुड इ'यां नेईं कन्नूं दा गै ऐ मन बी निं करदा बिच्च सुनदा कोई गाना गुना कोई डांस अगर दिक्खने दा इंफ्लूऐंस बस चार पंज बंदे ऐ जिंदे अस डांस दिक्खे ले दिक्खे ले नेईं दिक्खे नेईं दिक्खे ब्याहें ब्युहें च गल्ल कीती जा ते अहें भंगड़ा भुंगड़ा गै मारने भंगड़ा भुंगड़ा गै मारने ते पंजाबी गाने ओह् दिक्खने हुन्ने पंजाबी केह् चलाने हुन्ने सब उ'ऐ पंजाबी पंजाबी चला दा ताइयें पंजाबी बिच्च हैन थोह्ड़े जेह् बिच्च ऐड देने आह्ले मेरे अग्गे खड़ोते दे चार पंज बंदे ते एह् इ'यां ऐड देई जा दे ते उ'नेंगी केह् पता डांस केह् होंदा केह् नेईं डांस बारे च अस के जान्ने साढ़े जेह् बंदे जानदे डांस केह् ऐ केह् नेईं इ'नें गी केह् पता इ'यां कौल खढोई गेदे गप्प सुनी जा दे मेरी ऐ निं पता कक्ख निं भला बंदा बोला दा केह् गप्प ला दा कुसै कन्ने प्राइवेसी देनी होंदी ते समझदे समझदे गै निं इस गल्ला गी कौल आह्न्नियें खड़ोई जा दे मेरी मेरी ते थोआढ़ी गप्प सुना दे इत्थै आह्न्नियें बाकी छड्डो तुस ऐं भला बंदे दी केह् गप्प सुननी कोई पर्सनल गल्ल करा दा थोआढ़ै कन्नै इ'नें गी पता निं लग्गा दा ऐनी इ'यां सुना दे जि'यां मैं कोई कुड़ी कन्नै गल्ल करा दा हुन्ना मतलब इ'नें गी केह् पता भाई में डांस दे बारे च गल्ल करा ना इ'नें गी पता बी होना चाहिदा निं किश डांस डुंस ठीक ऐ साढ़े ब्याहें ब्युहें च भांगड़ा गै चलदा पंजाबी डांस गै चलदा बालीवुड कोई बिरला गै लांदा ऐ कोई छाई गेदा होऐ हिट होई गेदा होऐ ठीक ऐ नेईं ते कु'न ला दा डांस डुंस अह् ते करी लैन्ने हुन्ने सानूं जनेहा लेआ मर्जी थ्होई जाए जेड़ा मर्जी गाना लग्गे दा होवे करी लैन्ने हुन्ने डांस आ बस ठीक ऐ तुस सनाओ

चलो गप लाने गी होर कोई ते लब्भा निं तुहें केह् लब्भे महां लाई लैन्ने आं ठीक ऐ डांस इ'यै साढ़े इंडिया च इ'यै चलदा कि जैदातर बालीवुड कोला पंजाबी गै शैल चला दा ब्याहें दी गल्ल कीती जा तां बी पंजाबी गाने चला दे न फिर डांस बी पंजाबी गै चला दा हां एह् ऐ इक्क कुड़ी खड़ोती दी इत्थै पता निं केह् दिक्खी जा दी मेरे अल्ल ते गल्लां सुना दी गल्लां आहो तुसें गी तुस कोई रिप्लाई गै निं दिंदे होंदे कक्ख बी कोल्ले दा बोल्ली जाना मीं बस ठीक ऐ इन्नी हारी गल्ल करनी होर कोई गल्ल निं कोई मती गल्ल निं करनी चांह्दा माड़ी जेही गल्ल करनी ही हुन कोई गप्प कोई गल्ल गै निं लब्भा दी करने दी सब कौल खडोई गेदे न हुन में केह् गल्ल करां